हैलो हां जी हां जी सर में अनु शर्मा जी जी जी जी मैं सरपंच बोल्ला नीं नालाकोला दा जी जी जी जी जी जी आं होए दे और असें होए दे न और बिल्कुल के आखदे लोकें तगर पजाए दे न लोकें गी पुज्जे दे न और लोक बड़े खुश न आं कम्म कीता ओह्दे उप्पर कम्म कीता ओह्दे पर सारा कम्म होए दा और साढ़े कश आन रिकार्ड सारियां चीजां हैन कोह्दे कोह्दे केह् केहे पैसे लग्गे दे न और सारी रिसीप्ट सारे पैसे सारी डिटेल कुत्थै केह् लग्गेआ कोह्दे कोह्दे क्षेत्र च केह् कुत्थै कुत्थै असें पैसा लाए दा साढ़े कोल सारी डिटेल्स पेदियां न अगर तुस चाहो ते अऊं तुसेंगी हुनै गै फारवर्ड करी सकनी आं शिड़क नी फारवर्ड हुंदी ऐ पर शिड़का च के पैसे लाए दे ओह् रसीदा पर लिखे दा ऐ के पैसे कुत्थै कुत्थै लाए शि़ड़क फारवर्ड नी होनी ऐ पर जेह्के पैसे लाए देन ओह् पैसे ओ फारवर्ड होई सकदे न जेह्का काकल ऐ ओह् फारवर्ड होई सकदा नी जी जी जी लाए देन लाए देन सारे फंडस लाए दे न एक्स्ट्रा कोई आया गै नी एक्स्ट्रा कोई औंदा के नी ऐ अस्स किन्नी बारी रिक्वेस्टां भेजने आं भाई साहड़ी पंचायत दी जि'यां सप्पोस किन्नी बारी के आखदे बी बो औंदे और बी किन्ना किश औंदा ऐ ओह् औंदा गै नी ऐ औंदा फंडस कुतै फंडस साला दा एक बारी कुते एक बारी आई गेआ आई गे कुते एह् पैहली बारी ते आए न नेई ते एह्दे पैहलें कदें आए गै नी

नेई इत्थै अगर जो आया ऐ ओह्दे पर कम्म होआ ऐ ते जो नेईं ऐ औदे पर कुत्थुआं होना ऐ जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल करगे और जि'यां हुन कीता उ'आं गै अग्गै बी करना ऐ साढ़ा करना की नीं करना ऐ ते उ'आं तुस असेंगी सनांदे र'वेओ केह्ड़ा फंड कैलूं आया ताकि असेंगी पता लग्गी जा पैहलें गै और अस अपने पासेआ पूरी कोशश करचै कि आम लोकें तगर ओह् सारा किश पुज्जै हां हां हूं इस गल्ला दी असेंगी जानकारी ऐ शुक्र ऐ तुसें बी सनाया और असें अपनी गंढी दा बड़े लाए देन अजें तक्कर एक बी वापस नेई होआ ऐ ते मेद करने आं जे अग्गे अग्गै बापस होंङन मेद करने आं जे अग्गेैअग्गै बापस होई जाह्ङन और एहदे च तुस थुआढ़ा साथ रौह्ग नेईं नेईं कम्म सारा प्योर ऐ और जेह्कियां बिल्डिंगां बनाई दियां ओह् सौ साल तगर ढेई नी सकदियां ऐ न एह् तुस लाइव जाइयै दिक्खी सकने आपूं जाइयै दिक्खी सकने चैक करी सकने केह् आखदे चैक कराई सकने ते ओह्दे च कोई शक नेईं ऐ तुस दिक्खी सकने और कम्म सारा होआ दा ऐ बेफिक्र र'वो कम्म सारा होआ दा ऐ आम लोक खुश न शुक्रिया